जैसेकि बेगूसरायमे खेती बाड़ी होइ हइ गहुम उपजै हइ मकइ उपजै हइ धान उपजै हइ दालि उपजै हइ धनियाँ उपजै हइ मिर्ची उपजै हइ इएह सभके खेती बाड़ी होइ हइ तऽ इसभके खेती बाड़ीमे किनको फसल खतम हो जाइ हइ किनको होइ हइ तऽ इसभके लिए बहुत धन्यबाद जे हइ से अपना बेगूसराय जिलामे अनेक रङ्गके अनाज उपजता है जेकि उपजै छै जे धान गहुम मकइ मसुरी केराउ राहरि इसभ उपजै हइ तब कैसहु कैसहु कऽ अपन चलै छै बेगूसराय जिलामे सङ्गे सङ्ग जिलेके तऽ नाम भेल जिला बेगूसराय जिला तऽ ईसभ फसल सबूत बहुत तरह के फसल उपजै छै अइसे बात नहि छै कि जे बेगूसराय जिलामे कोइ भी फसल नहि उपजै बहुत तरहके फसल उपजै छै बहुत अच्छी ढङ्गके बेगूसरायमे चलि रहलै हन खेती बाड़ी जैसेकि मकइ बकुला आलू कोबी लगयलक बैंगन टमाटर लगयलक बहुत सभ ढङ्गके खेती बेगूसराय जिलामे होय रहल तऽ बेगूसराय जिलामे खेती होय रहल बहुत ढङ्गके तऽ उएह ढङ्गवलासँ नहि सब गरीब लोग वहीसँ जी रहलै हन जैसन कि किसानके होत तब तऽ गरीबो लोक खायत लेकिन गरीब लोकके किसानके होयतै तऽ गरीब लोक खयतै आ गरीब लोक किसानके नहि होइतै तऽ गरीब लोक कहाँसँ कीन कऽ खयतै तऽ उएहसभ छै जेकि बेगूसराय जिलामे अनेक रङ्गके अनाज उपजै छै गहुम मकइ पियाज राहरि मसुरी केराउ ईसभ उपजै हइ धान सोआबीन ईसभ उपजै हइ अनेक रङ्गके सब्जी ई अनाज खेती ईसभ अनेक रङ्गके बेगूसराय जिलामे होइ हइ बहुत अच्छे ढङ्गसँ तब रहल जैसेकि सभ ढङ्गके होइ छै तऽ जैसे कभी कभी कोनो कोनो कि फसल भेल नहि अथी भेल तऽ बढ़िआँ फसल भेल आ खूब जैसे रौदी होय गेल तऽ ओ फसलो डहि जाइ हइ तऽ उएहसभ बात हइ जैसे फसलके बारेमे बेगूसरायके डिस्ट्रिक्टमे बेगूसराय जिलामे ईसभ उपजा होइ छै गहुम मकइ राहरि मसुरी केराउ मिर्ची ईसभ मिरचाइ सभ अपन उपजा होइ छै कैसहू कैसहू कए कऽ दिन गुजर अपन किसान लोग दए रहलखिन हन आगाँ जब सबके किसानिए रहतै खेत पथार रहत तब तऽ गरीबो लोगके पूर्ति पुरतै आ किसानेकेँ नहि होतै किसान जब सरे रङ्गके उपजाबै छै तऽ किनको खूब ढेर उपजि जाइ छै किनको किनको कम उपजै छै तऽ उएहमे अपन कैसहु कैसहु व्यवसायी दीन दुनिआँ बाल बच्चा माल जाल सभकिछु ओहिमे देखल जाइ छै जे सभकिछु उएहमे देखल जाइ छै ओतने गो फसल जितने उपजै छै ओतनेमे गाय माल बाल बच्चा सभकेँ देखल जाइ छै उएहमे सँ मालो घास खाइ छै आदमिओँकेँ अनाज होइ छै